अस जम्मू कश्मीर दे रौह्ने आह्ले आं ते इत्थुं दे एह् जेह्का इंप्लाईमेंट ऐ एह् बड़ी ज्यादा यूथ साढ़े जुआन जेह्का जागत न कुड़ियां न उनें गी नौकरियां नाकरी थ्होऐ'रदी नी ऐ ते ग्रांऽ च जेह्के लोन लान लैन्ने आं अस बैंक दा ओह् ज्यादातर इ'यै लै न कि कोई निक्का मुट्टा कम्म शुरू करु उड़चै पढ़ने लिखने दे बाबजूद इत्थें नौकरी दी ते ऐ नी कोई थ्होऐ रदी ते नौकरियां सरकार दे दी बी नी ऐ एह्दे आस्तै एह् ऐ कि बैंक कोला लोन लेइयै ते निक्का मुट्टा कम्म शुरू करन कोई हट्टी बना'रदा कोई किश ज्यादातर लोक ग्रांऽ च इत्थै जेह्के न ओह् अपना घर बनाने आस्तै लोन लै'रदे न जां फ्ही कोई ऐग्रीकल्चर लोन लै'रदे न एह् स्हाबै दे लोन च जेह्के असें इत्थे ग्रांऽ च लैन्ने आं अस ते एह् असें लैना पौंदे बैंक हा बैंक जाइ'र पूरे अपने काकल पत्तर देई'र ते लोन लैन्नें फ्ही गवाहियां कोई मलाजम बंदे दियां लायर फ्ही जाए'र असेंगी लोन थ्होंदा ते बैंक जेह्का मजबूरी होंदी लोकें दी पैसा चाहिदा होंदा तां बैंक लोन देई उड़दा अपनियां बी फार्मैलटियां पूरियां करने दे बाद बाद ते अस दिक्खने आं एह्दा अफैक्ट केह् ऐ कि अफैक्ट साढ़ै ग्रांऽ दे लोकें ई फिलहाल इ'यै कि पैसा पुसा लेइ'र अस माड़ा मुट्टा कम्म शुरू करै'रने आं ते बाद च जेह्कियां किस्तां देना पौंदियां न ते किस्तां देन दिन्ने आं अस ते फ्ही ओस दिंदे बेल्लै थोह्ड़ी मुश्कल औंदी ऐ ग्राएं दे लोकें जिस कुसै कम्म शुरू कीता होग ओह्दा कम्म चला'रदा होग तां ओह् किस्तां देई उड़दा ते बाकी जे अस मकान बनान्ने लोन लैता होग तां उस फ्ही कुदै मजदूरी मजदारी करी'र किस्तां देनियां ते एह् जेह्का फर्क पौंदा लोन लैना हा बाद एह् साढ़े ग्रांऽ दे लोकें गी फर्क पौंदा ते बाकी कुछ हद्द तक फायदा बी ऐ न्हाड़ा ते बाकी थोह्ड़ा नुकसान बी ऐ ते हून अपने अपने दिक्खना दा तरीका केइयें गी नुकसान होंदा जियां कुसै मकान बनाने गी लैता होऐ मकान बनाऊ उड़ेआ ते फ्ही चाहे'र किस्तां नेईं पूरियां होंदियां ते जियां कुसै कम्म शुरू कीता होग दकान दुकान ते उनेंई थोह्ड़ा फायदा बी ऐ इस लोन दा ते इ'यां करियै साढ़े ग्रांऽ दे लोक जेह्के न बैंक हा लोन लेआ'र अपना कम्म चला'रदे ते एह् जेह्का सरकार दी तरफ दा लोन देना आह्ला जेह्का स्कीमां न ठीक न ते लोन लान लेइयै अपना कारोबार चला'रदे न लोक धन्याबाद